नमस्ते कहाँ जाना है लखनऊ जाना है किराया यहाँ से बीस रुपैया है लखनऊ मड़ियौं का हाँ बीस रुपिया पड़ेगा उसके आगे अगर पक्का पुल जाएंगी तो चालीस रुपैया हो जाएगा और इधर तरफ जाएंगे तो साठ रुपैया हो जाएगा और अगर पक्का पुल जाएंगी तो चालीस रुपैया पड़ेगा उसके आगे कहाँ जाना कहाँ है चार बाग़ जाना है तो यहाँ से पहले लखनऊ से जाइए कैसर बाग़ कैसर बा पक्का पुल होते हुए चार बाग़ कैसर बाग़ कैसर बाग़ से तब चार बाग़ जाइएगा कैसर बाग़ तक आपको हम छोड़ सकते हैं कैसर बाग़ से फिर दूसरे साधन से जा सकते हैं चलेंगे ना चलिए फिर बैठिए चल रहे हैं सामान वामान है कुछ अच्छा अच्छा चलो ठीक सामान रखो और चल रहे हैं अभी

सामान ये बैग आपका है ये बैग ये बैग बैग एक हैं या दो हैं ये दोनों आपके हैं अच्छा दो बैग हैं और ये एक ये दो बच्चे भी हैं छोटे छोटे ना अच्छा अच्छा चलिए फिर बैठिए अभी चल रहे हैं पैसे साठ रुपए बताए थे साठ रुपए पड़ेंगे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे और कैसर बाग़ जाना है तो कैसर बाग़ तो साठ रुपैया पड़ेगा उसके बाद अगर चार बाग़ जाएंगी तो उसका अलग किराया हाँ ज़्यादा नहीं है चार बाग़ का किराया हम नहीं बता रहे कैसर बाग़ का बता रहे चार बाग़ अगर जाएंगी तो ज़्यादा हो जाएगा हम चार बाग़ नहीं जाते हैं कैसर बाग़ तक चलेंगे हाँ कैसर बाग़ तक चलेंगे उसके बाद चार बाग़ के लिए हम दूसरे ऑटो से बैठा देंगे अवश्य बैठा देंगे यह बैग अपना पकड़ के बैठो सही से और बच्चों को साथ में ले लो अच्छा चिड़िया घर जाना है चलो पहले चार बाग़ चलते हैं चार बाग़ जाने के बाद आप जहाँ चाहें तहाँ जा सकती हैं चिड़िया घर के लिए दूसरी गाड़ी मिलेगी यहाँ से कैसर बाग़ से हैलो ठीक है नमस्ते